हांव अश्विनी उलयतां अश्व अश्विनी गांवकर हांव हांगा मडगांवसून उलयतां तुमी खंयसान उलयता तुमी खंयसान उलयतां पणजे सान आं तुमी म्हाका ते दिसा काॅल केल्लो न्ही तुमकां तें घर पोळोपा जाय म्हण

आमचें एकजेक्ट घर आमचें गोगोळान मडगांव हय मडगांव गोगोळान हय आमचें बरें पयलीचें घर हय सामकें एक आसतलो तेका एक दोनशें वर्सा आसतलीं हय खूब पयलींचें तें हय नळ्यांचें फूल आनीक मातयेचें वोन्टी मातयेच्यो सगळ्यो

हय हय शेणाची जमीन हय हय चुली बी सगळे आसा तुमका कितें पोवपाक जाय अशें एकजेक्ट आं ओके मागीर तुमी तुमकां जाय तेन्ना होय तुमकां जाय तेन्ना

हय लोकेशन धाडटा तुजें आमचें घराचें आनीक फोटोस बी जाय तुमका पोळोपाक अशें कितें आसा तें एक्चल घरांत आं ओके ओके ओके म्हणजे कितलें मिण्टाचे अशें तुमचें तें शाॅट काडपाचो हां ओके ओके आमच्या घरा मुखार माड बी आसा आनी आंगण आसा व्होडलें तुळस एक आसा व्होडली पयलीची होय तुमका कशें बरें दिसता तशें तुमका फोटो काडपाचे हय हय हेज्या पयलीं खूब जाण येवन काडून गेला शुटींग घराची बरें पयलीचें घर म्हणटगीर येवन गेले वता ते शूट काडून ना ना तुमका कितें दिसता तशें दिवपाचें सादी आमी तशें यें दिना ना हय हय हय आमची जोयन्ट फेमिली फूल हय फूल जोयन फेमिली आसता घरान हय तुमी केन्ना येतले तेन्ना म्हाका काॅल करात मागीर हांव तुमका लोकेशन धाडटलें न्ही तुमी तें लोकेशनाचेर यात मागीर ओके बरें तर बरें